हिंदी भाषा ने हमारी संस्कृति को इस तरीक़े से पहचान दी है जैसा कि मैं बुंदेलखंडी हूँ मैं अपना वार्तालाब बुन्देली में किया करता हूँ पर जब हम भोपाल आए भोपाल में आने के बाद हमारा बात करने का तौर तरीक़ा सब बदल गया वो हिंदी भाषा के माध्यम से क्यों क्योंकि भोपाल में बहुत कम जगह है जहाँ पर बुंदेली बोली जाती है जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर भी हिंदी भाषा का उपयोग होता है बुंदेलखंड भाषा बहुत कम बोली जाती है बुंदेली के कारण हमारा वार्तालाब लोगों को समझ में नहीं आता पर हिंदी भाषा के कारण हमारा वार्तालाब लोगों के समझ में भी आता है और हिंदी भाषा के कारण हमारा बहुत सारा वार्तालाब भी अच्छे से होता है हिंदी भाषा ने हमारी दिनचर्या को बदल दिया है